जेना कमला नदी हमर सभक क्षेत्रसँ बढ़ि रहल अछि बहुत पहीने छल जे नदीके पेट छलै हँ चौड़ा जाहिसॅं की जलसँ ई क्षेत्रक लोकके खेती बारी या आनो तरहक ई जलके उपयोग करै छल लेकिन धीरे धीरे से नदीके से पेट से सीमित होइत गेलै हँ आओर लोकसभ सेहो एन्क्रोचमेंट माने ओकरा हड़पि हड़पिक खेती पथारी नदीमे करऽ लागल जाहिसॅं की नदीक धारा एकदम कम चौड़ा भऽ गेलै ओहिसॅं होइ छै की कनीयो जे पानी होय छै बाढ़ि ताढ़ि अबै छै तऽ पूरा क्षेत्रमे ओ धारक बदलामे नदीके पेटके बदलामे ओ बाहरे पानि चल जाइ छै आ नदी सूखलक सूखले रहि जाइ छै तैं दुआरे एकर से उनन्यन ओकर उत्खनन होएबाक चाही आ नदीसभके जे छै ओकर चौड़ाई से ओकरा चौड़ा कएल जाय जाहिसॅं की बारहों महीना लोकके जलके लेल से सुविधा रहतै आओर ओहिसँ खेती बारीमे मदद हेतै